मां नंढे हूंदे खां ई शर्ट पाइण जो ॾाढो शौंकिनि आहियां मां कार्टन जी बि वरिती टेरीकॉट जी बि वरिती तेलरीन जी बि वरिती ऐं खादीअ जो बि वरितो पर मूंखे सभिनि खां सुठी खादीअ जी शर्ट सुठी लॻी हूअ इन करे छो त उन सां न गर्मी थींदी आहे न थदि थींदी आहे शरीर में हवा चङी तरह आरामु सां मिलंदी आहे ऐं हीअ जेका आहे शौधा जनक आहे कंफर्टेबल आहे ऐं सुठो लॻंदो आहे छो त पंहिंजे भारत जे कंपनीअ जी ठहियल आहे देसी ठहियल आहे ऐं महात्मा गांधीअ खादीअ खे उनखे प्रमोशन करण लाइ ॾाढी अ माण्हुनि खे इंस्पीरेशन ॾिनी आहे त हीअं मूंखे ॾाढी सुठी लॻंदी आहे ऐं शर्ट पाइण सां मां पाण खे गुणवाणित सम्झंदो आहियां पाण खे सुठो सम्झंदो आहियां सभिनीनि खे खादीअ जा कपिड़ा पाइण घुर्जनि ऐं ख़ासि करे शर्ट जेका आहे ॾाढी वणंदड़ थींदी आहे